होशंगावाद जिले में बुज़ुर्ग आबादी के सामने स्वस्थ देखभाल के लिए बुज़ुर्गों को बुज़ुर्गों की अच्छी अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए उनके लिए हल्का खाना खिलाना चाहिए फल फ्रूट खिलाना चाहिए उन्हें सुबह सुबह घुमाने के लिए ले जाना चाहिए जिससे जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और वो वो भी वह भी अच्छा अच्छा महसूस करें बुज़ुर्गों के लिए बुजुर्गों के लिए अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और वह वह सब सब लोग वह सब करते हैं तो बुज़ुर्गों को भी अच्छा लगता है जिससे वह जिससे वह अच्छा महसूस करते हैं हौशंगाबाद जिले में बुज़ुर्ग बुज़ुर्गों के लिए आबादी के सामने स्वस्थ देखभाल भी करनी चाहिए